جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کی صحت کا خیال رکھنا اپنے آپ میں ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ بار بار ان کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے کیونکہ اب وہ تو اپنی دیکھ بھال کر نہیں سکتے اپنا خیال رکھ نہیں سکتے اس لیے ماں باپ کو یا پھر جو لوگ ان کا خیال رکھ رہے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہر طرح کی اور ہر بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے جو چیزیں اور جو باتیں ان کی صحت سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں جیسے پہلی چیز ہے صفائی ہمیں اپنے نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کو صحت یافتہ رکھنے کے لیے صفائی کا خاص خیال رکھنا پڑے گا دوسری چیز ان کے آس پاس ایسی کوئی بھی چیز آنے نہ دی جائے جس سے ان کو نقصان پہنچے تیسری چیز ہمیں ان کے لیے ان کی صحت کی فکر میں ڈاکٹر کو حکیم کو ہر ہفتے یا ہر مہینے دکھانا چاہیے تاکہ ہم کو اس بات کا علم ہو سکے کہ ان کو کوئی بیماری تو نہیں ہے یا وہ جسمانی طور سے ٹھیک ہیں یا نہیں اور سب سے اہم ان کی غذا کا خاص خیال رکھنا چاہیے اگر ہم ان سب باتوں کا دھیان رکھیں گے تو نوزائیدہ بچے بہت زیادہ صحت یاب ہوں گے